جی میں نے ایک بار ایشنٹ کمپنی کا پنکھا خریدا تھا جو لگانے کے بعد کچھ دن تو بہت اچھا چلا بہت تیز چلا لیکن اس کے بعد ہوا ہوا اس کی کم ہوگئی پھر کئی بار اس کے وہ صحیح کروایا گیا لیکن وہ صحیح نہیں ہوا لیکن صحیح ہوا پھر خراب ہو جا رہا تھا اب ایک دم سے پھر الگ الگ سی آوازیں نکالنے لگی پھر پھر ایک دم سے رک گیا پھر مجھے یہ پروڈکٹ اچھا نہیں لگا مطلب یہ کمپنی اچھی نہیں لگی اس پنکھے کی تو یہ میں صحیح نہیں کہوں گی اس کو